हेलो जी बोलिए मैडम उसको उत्कर्ष तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता रहेगा सारे टेस्टों में उसके मैडम पूरे दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर आए हैं वह फेल हो गया है बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है आप घर में उसको पढ़ाती हैं रीविजन क्यों नहीं कराती हैं मैडम उसको हम बहुत पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है और बहुत शैतानी करता है मैडम वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है थोड़ा आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए उसे थोड़ा सा पढ़ाइए बिल्कुल बहुत ढीट है और फिर अभी भी कर रहा है कुछ बोलते हैं तो बिल्कुल भी बात नहीं मानता है मैडम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए उत्कर्ष के पापा को भी बोलिए वो आपकी फैमिली में जो है उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे मैडम गालियाँ भी बहुत बकता है वो मैडम बिल्कुल भी पढ़ाई मैडम आप यहाँ पर कैमरे लगे हुए है हमारे यहाँ स्कूल में आप आ यहाँ चेक कर सकते हैं सी टी सी के लगवाएं हैं सारे आप चेक कर सकते हैं हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सिखाते हैं आपका उत्कर्ष बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है और कुछ भी बात नहीं मानता है वो ज़रा सा उसको डाँट देते हैं तो रोने लगता है आप बताइए ओके मैडम ओके थैंक यू थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ठीक है मैडम